मेरे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि पढ़ाई पढ़ाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टैन्ट थी और मुझे अपनी पढ़ाई कम्पलीट करनी थी और मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना था तो मुझे इसके लिए अपने फ़ैमिली से खूब लड़ाई झगड़े करने पड़े एंड बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि बहुत रूकावटें थीं कि पढ़ाई मतलब कॉलेज के बाद नहीं करनी है ये सब तो मैंने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए कि मेरी फ़ैमिली मान जाए एंड मैं फ़ाइनली बाहर आइ पढ़ने के लिए तो वहाँ पर फिर मेरे लिए घर की ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत थीं घर के काम भी बहुत थे तो मतलब मैंने दोनों चीज़ों को मैनटेन करके रखा है घर के काम को भी और पढ़ाई को भी तो मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेन्ट था की मेरे लिए घर भी इम्पोर्टेन्ट था पढ़ाई भी इम्पोर्टेन्ट थी ताकि मेरे फ़ैमिली वाले मतलब अपसेट ना हों तो मैंने दोनों ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से संभाली मैं अपने पढ़ाई भी टाइम पर की और मैंने अपने घर की काम भी घर की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी उठाईं तो मेरे लिए मतलब समय पर काम पूरा किया मैंने हर टाइम सबको दिया मेरे लिए तो सबसे बड़ा लक्ष्य यही था और मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी स्ट्रगल भी किया मैंने इसमें बहुत बट आई एम हैप्पी कि मैंने इतने सारे काम मतलब किए संभाले और उसको समय पर पूरा किया